हेलो ई बताउ कि सीतामढ़ीमे जे छै से माछके बजार केम्हर छै अच्छा कोन कोन तरहके माछ छै हइ अच्छा रोहु माछ जे छै से कमसँ कम दू किलोके लेब तबे बढ़िआँ रहत आओर ओ अच्छा तऽ एम्हर जे छै से बजारमे जे छै से अगर पचास साठि किलो लेबैके हेतै तऽ भेट जेतै एक्के बेर हँ आओर तऽ हम हमरे जे छै से किछु काम पड़ि गेलै बहुत सारा गेस्ट आएल छथि तऽ ओहूमे ज्यादा चाही तऽ ओहि लेल पुछलहुँ कि सीतामढ़ीमे जे छै सबतरहके माछो उपलब्ध छै ने अच्छा अच्छा भाकुरो भेटैए हँ अच्छा इजरायली भेटत लेकिन स्वादिष्ट सबसँ सबसँ स्वादिष्ट कोन हैत ओ हँ तऽ रोहुए लेबैके चाही आओर कनिके अगर छोटका माछ खाइके चाहि पोठिआ अगर अलगसँ लेबैके चाही तऽ ओहो भेट जेतै कियाकि पोठिआ अच्छा चेल्हवा अच्छा ओहो स्वादिष्ट होइ छै अच्छा तऽ एम्हर तऽ वएह गुदरीयै बजारमे कहलिए ने अच्छा एकर अलावा आओर कोनो एरियामे मिलै भेटै छै अच्छा तऽ सभ दिन लागै छै कि एक्के दिन अच्छा तब तऽ ठीक छै लेबैमे नहि दिक्कत हैत ठीक हइ ठीक हइ तऽ रखै छी